हमरा आरके क्षेत्रमे सरकारी हॉस्पिटल तऽ छै पर हमरा आरके ओहिमे अच्छा इलाज नहि भऽ पाबै छै आओर एहन चीज छै कि बहुत आदमी के जानकारियो नहि छै की जाहि वजह से ओ जा कऽ इलाज करबाथिन एना तऽ आओर जगह देख देखने छी की बहुत बड़ा बड़ा इलाज भऽ जाइ छै सरकारी हॉस्पिटलमे पर गाँव घरके सरकारी हॉस्पिटल एहन छै जे लोक नहियो जाय लए चाहै छथिन की इलाज नहि बढ़िऑं होत आओर किछु किछु एहेशन चीज होइ छै कि सुवधा भी नहि होइ छै आओर जे चीजके बारेमे जिनका पता रहै छै एहिना सरकारी हॉस्पिटलमे कि ई चीज होइ छै तऽ ओ जा कय करबा लै छथिन जिनका नहि पता रहै छै ओ नहि करबा पाबै छथिन जेना हम जब कोइ बीमारी वगैरह भी रहै छै जे लोक के पैसा नहि रहै छै ओ नहि सोचि पाबै छथिन की ई सोचि कऽ भी सरकारी मे नहि जाइ छथिन कि की पता ओतऽ इलाज हेतै कि नहि हेतै ई सब सोचिकऽ नहि जाइ छथिन तऽ हुनकर इलाज नहि भऽ पाबै छै तऽ आओर बात रहलै इन्टरनेटके तऽ ओहि इन्टरनेट से ओहए सब लोकके पता चलै छै जिनका इन्टरनेट चलबै छथिन जिनका घरमे लोक फोन यूज करै छै या किनको घरमे आइकाल्हि कम्प्यूटर लैपटॉप छै ओ सब लोक जानि जाइ छथिन कि ई चीज कोइ एहेन चीज अयलै हन जैसे आहाँके कोइ बड़ा बीमारी के कम खर्चमे या मुफ्त इलाज भऽ जाइ अहि सरकारी हॉस्पिटलमे आओर बहुत आदमी एहन छथिन जिनका नहि पता चलै छै किएकि हुनकर ई वजह रहै छै कि ओ इन्टरनेट या फोन या सोशल एसेन्स सिमडायरी बहुत चीज छै जे हुनका से ओ सब दूर रहै छथिन या हुनका सबके नहि पता चलि पाबै छै हुनका सब लए ई सब बहुत जादा ओ भऽ जाइ छै कि हुनका सही इलाज नहि मिल पाबै छै

की जल्दी सरकारी हॉस्पिटल पर भरोसो नहि करै छथिन बहुत आदमी किएकि ओतऽके डाक्टर सब भी रहै छथिन तऽ ठीक से कोनो चीज बतबै नहि छथिन या जे रोगी गेलखिन हुनकर सुनै भी नै छथिन एहेन बहुत रङ्गके बात होइछै जे नै भऽ पाबय छनि